समाचार आप क्या हाल समाचार है आपको आप व्होट देगा क्या आपको पहली बार व्होट गिराने के लिए जा रहे हैं क्या हाँ अच्छा आपको तो जानकारी नहीं होगा हाँ ठीक है आप जा सकते हैं बिंदास जा सकते हैं एक ठो आई डी ले लें

एक ठो फिर आई डी लेना पड़ेगा

हाँ वहाँ पर जाइएगा न तो आदमी सब लोग बहुतै होता लाइन में लग जा कोई तरह का दिक्कत ने भइ इसमें लाइन से सिस्टम से होता है जैसे जैसे नंबर में आएगा वो तभी बुलाएगा उसी तरीका से दिया जाता है आप अपकी समझा

हाँ हाँ हाँ आप मतलब वहाँ पर तो सारा चीज समझा देगा आपको पहले हाँ

वहाँ पर रहती हैं

हाँ अंदर में लेकिन आपके साथ कोई न जाएगा आपको डर ओर नहीं न लग रहा है अच्छा अपनी पर्ची पर्ची का आप अपना नंबर पर्ची वाला सिर्फ याद रखिएगा हाँ क्योंकि वहाँ जाइएगा न तो पूछेगा हाँ जैसे कि अभी हम भी नय गए वोट गिराने अरे तो चलिएगा तो दोनों आदमी साथे चले जाएँगे हाँ जैसे कि अंदर कोई नहीं जाता अंदर में अकेले जाके अपने हिसाब से डालना पड़ता है वहाँ पर आदमी बैठा रहेगा सरकारी भी रहता है और लोकल भी रहता है आपको कौनो दिक्कत न आप बिंदास जा सकते हैं ठीक है रुकिए हम भी आ रहे हैं